मधुबनी जिलामे शिक्षाके विषयमे बहुत आगू अछि एहिठाम शिक्षामे बहुत गरीबक बच्चासभ आई ए एस आई पी एस बी पी एस सी सचिवालय सहायक जे तैयारी कऽ के नीक नीक पोस्ट पर गेला ई जिला शिक्षामे इएह कहि रहल अछि जे एतैक ऊँच पोस्ट पर गेलाक कारणे निश्चित ओकरा शिक्षामे अधिक रूचि छनि बेरोजगारी तऽ अछि बेरोजगारी जे युवा पीढ़ीक लेल एकटा अभिशाप छै कलंक छै सरकारी नौकरी भऽ रहल अछि अधिकतर जेनाकि शिक्षा विभागमे जे टीचर्स बहाली लेक्चरर्स बहाली भऽ रहल अछि आओर हैत तेसर अछि जे स्वरोजगार स्वरोजगारमे जे बेरोजगार युवक सभ छथि हुनका उद्यम खोलबाक हेतु जे सरकार दिससँ जे पाई भेटै छनि आओर पाई भेटलाक बाद ओ अपन अपन कोई मशीन बैसबै छथि तऽ कोइ ट्रेक्टर ख़रीदक चलबै छथि तऽ ई हुनका रोजगारक लेल सरकार कम सुदि पर जे पाई दै छनि जे अहाँ अपन रोजगार चलाऊ